हाँ वर्तमान समय में मध्य भोपाल ज़िले में स्थानीय जो सरकार है उसके द्वारा बहुत सारी योजनाऍं चलाई जा रही हैं बहुत सारी नीतियाँ चलाई जा रही हैं जिसके तहत हर क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही कि जो विद्यार्थी दसवीं या बारहवीं में पचहत्तर प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे सरकार के द्वारा वर्तमान समय में वाहन दिया जा रहा पहले कम्प्यूटर दिया जाता था इस तरह से सरकार के द्वारा योजनाऍं चलाकर उन्हे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे और आगे अच्छा कार्य करते रहें और यह जो सरकार के द्वारा जो नीतियाँ चलाई जा रही है विकास से सम्बन्धित यह नीतियाँ हमारे ज़िले के विकास में बहुत सहयोग प्रदान कर रही हैं ओर मैं बात करूँ कि सरकारी कार्यालयों में वर्तमान समय में बहुत से कार्य समय पर होने लगे हैं पहले की अपेक्षा पहले बहुत अधिक देर में होते थे और वर्तमान समय में जो सरकार चल रही हे उसके तहत बहुत सारे कार्य जो हैं समय में ही पूर्ण किए जा रहे हैं और समय पर ही ख़त्म किए जा रहे हैं